आइकाल्हिके लोकके लेल तकनीक बहुत उपयोगी भऽ गेल अछि आइकाल्हि तकनीक मतलब सभके जीवनमे बहुत जादा असरि डालने छथि आओर एकर प्रयोग बच्चासँ लऽ कऽ बूढ़ सभ केओ करै छै वृद्ध लोक होइ बुजुर्ग होइ मतलब दृष्टिबाधित लोक होइ सभलए बहुत नीक छै जेनाकि बुजुर्ग लोक न्यूज पेपर पढ़ै छथिन हुनकासभके पढ़ैमे बड़ दिक्कत होइ छै कि कोना पढ़िए कि लिखल छै चश्मा चाही ई चाही या केओ पढ़िकऽ सुना दिअऽ तहन होइ छै लेकिन आब ओसभ अपनेसँ कऽ सकै छथिन ओसभ कि करै छथि आइकाल्हि एन्ड्रॉइड फोन छै ओहिमे फोनमे माइको रहैए माइकपर ऑन करै छथि ओहिमे बाजि देलक कि आइके न्यूज सुनाबिऔ ओ अपन न्यूज सुनबऽ लगैए कि हँ आइ एना ई भेल ओ भेल ओहूसबमे हुनकोसभके नीक लगै छै हँ हँ चलू पढ़ऽ नहि पड़ैए नीकसँ पता चलैए कि भेलै जानकारी प्राप्त भऽ जाइ छै आसपास कि होइए कोना होइए सेम ओनाहि दृष्टिबाधित लोक जे छथि हुनका जेनाकि देखै देखाइमे देखैमे बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै किछु किछु प्रॉब्लम भऽ गेल कि नहि पढ़ल भेल बहुत तरहके तऽ हुनकासभलए तऽ ब्रेल लिपि अइ लेकिन ब्रेल लिपिके माध्यमसँ सबकिछु नहि ने अर्जित कऽ सकै छथि ताहि दुआरे कि आब जेना किछु पढ़नाइए अइ किछु जानकारिए लेनाइ अइ कोनो किलासे केनाइ अइ तऽ ओ ब्रेल लिपिके प्रयोग बेर बेर तऽ नहि करथिन तऽ ओ कि करथिन ओसभ यूट्यूबपर चलेथिन कोनो किलास चला लेथिन केओ जेना आइ हमरा कोनो चैप्टर पढ़नाइ अइ ओ चैप्टरके अपना खोलि देथिन आओर ओकरा सुनथिन सुननाइओ तऽ जरूरी छै ने सुनथिन ज्ञान ओहिओसँ तऽ बढ़ै छै तऽ सुनैमे हुनका बहुत प्रयोग करै छै मतलब बहुत हेल्पफुल छै कि हँ एना भेल ओना भेल आओर फेर हुनका लिखैके लेल तऽ ब्रेल लिपिसँ तऽ सिखते छथिन बहुत काज अबै छै ओकर लेकिन ओकरा उपरान्त बहुत किछु छै जे जानकारी अर्जनलए हमरासभके तकनीक बहुत हेल्प करैए आब जेनाकि छै सुनि नहि सकै छथिन हुनकासभलए एगो मशीन होइ छै जाहिसँ ओ नीकसँ सुनि लेथिन जे सामनेवला कि बाजै छै कि नहि बाजै छै कोना कि कहैए तऽ तकनीक बहुत जादा आइकाल्हि उपयोगी भऽ गेल छै हरेकके जीवनमे चाहे ओ बच्चा हो बुजुर्ग हो युवा हो सभलए बहुत जरूरी छै आब न्यूज पेपरके बात भेलौ तेनाहि रेडिओमे नहि पढ़ल भेल तऽ रेडिओ चला लेलक टेलीविजन देखि लेलथि तऽ टेलीविजनमे भऽ गेल बहुत तरहके चीज आब बुजुर्ग लोकके कि चाही धर्मसबसँ रिलेटेड किछु देखथिन धार्मिक किछु देखथिन जेना रामायण देखथिन महाभारत देखथिन तऽ ईसब के करथिन तऽ एकरा टेलीविजनके माध्यमसँ देखथिन ओ तऽ पढ़ किताबसँ तऽ आब पढ़नाइ तऽ मोसकिल भऽ जेतै हुनकासभलए देखाइ नहि पड़तै बहुत दिक्कत हेतै पढ़ैमे तऽ कि करथिन ओ टेलीविजनपर या मोबाइलके माध्यमसँ ईसब सुनथिन कि हँ एना भेल ओना भेल तऽ ई बहुत जादा फाइदेमन्द छै लोकलए बहुत किछु काज आबै छै केओ किछु सुनैमे काज अबैए किछु देखैमे काज अबैए तऽ तकनीकके बहुत जादा ही उपयोग करै होइए